तारीख़ वीह जनवरी ॿ हज़ार उणिवीह तारीख़ चोवीह फरवरी ॿ हज़ार ॾह तारीख़ चोवी चोवीह अप्रिल ॿ हज़ार हिक तारीख़ उणिवीह जनवरी ॿ हज़ार टेवीह तारीख़ पंजवीअ फरवरी ॿ हजार एकवीह